मां सुठी आहियां साईं हा मुंहिंजे घर मां हींअर शादी आहे साईं साईं मूंखे अॼु साड़ियूं खपनि तव्हांजे वटि पूनम जी साड़ियूं कोटन आट जी साड़ियूं सिल्क जी साड़ियूं अथव अच्छा ॾेखारियो कीअं आहिनि तव्हां वटि साईं तव्हाजे वटि कोटन जी साड़ियूं कान अथव छा त ॾेखारियो ॾेखारियो मूंखे ॿिया बि कलर ॾेखारियो न साईं मूंखे लाल कलर ॾेखारियो लाल साईं हिन जो छा आहे केतिरे जी इहा त ॾाढी महांगी आहे साईं कोटन जी साड़ियूं एतिरी महांगियूं केतिरो डिस्काउंट अच्छा ऐं इहा कोटन जी साड़ी प्योर कोटन आहे या छा अच्छा ठीकु आहे साईं ऐं मूंखे सिल्क जी साड़ियूं बि ॾेखारियो मूंखे मूंखे गुलाबी कलर जी साड़ी खपे तव्हांजे वटि आहे या गुलाबी कलर जी साड़ी हलो मांखे ॾेख मूंखे ॾेखारियो हीअ केतिरी रुपए जी आहे अरे साईं डिस्काउंट करे ॿुधायो न हेतिरी महांगी महांगी साड़ियूं ॿुधायो तव्हां त हलो ठीकु आहे इहा ॿई साड़ियूं पैक कयो मूंखे ॾियो ठीकु आहे पेमेंट कीअं कया मां कैश में वठंदो या ऑनलाइन पेमेंट कया अच्छा कैश में ॿ मिंट रुको इहो वठो कैश इहा वठो ठीकु आहे साईं